असांजे परिवार में पुरुष ऐं महिला जो दर्जो बराबरि आहे असां सभु हिक ॿिए सां ॾाढो मिली जुली करे रहंदा आहियूं असांजे ख़ासि कर सिंधी समाज में मां ॾिसां त महिलाउनि खे कोई ईअं न आहे कि असां ॿी दृष्टीअ सां या इएं चवंदा आहिनि हे पुरुष मथे आहिनि महिलाऊं हेठि आहिनि अहिड़ी काई बि ॻाल्हि कोन्हे का बल्कि मूंखे त लॻंदो आहे असांजे समाज में महिलाउनि जो दर्जो पुरुषनि खां बि थोरो वॾो आहे ऐं ईअं सम्झो कि पुरुष जेको आहे उहो अगरि हेडु आहे मथो त महिला नेक आहे गलो बिन्ही जो हिक ॿिए सां अहिड़ो तालमेल आहे कि न गलो मथे जे बिना कुझु करे सघंदो आहे न मथो गले जे बिना कुझु करे सघंदो आहे पर ॿई हिक ॿिए जी जॻहि बि न वठी सघंदा आहिनि त इन जे करे ॿई हिक ॿिए जा पूरक आहिनि पुरुष महिला जो महिला पुरुष जी ॿई हिक ॿिए जा पूरक आहिनि ॿई धुरियूं आहिनि ॿिन्ही धुरियुनि जो हिकु सुठे परिवार जे संचालन जे लाइ हल जे लाइ उन्हनि जी ॿिन्ही जी घुरिजु आहे त इन करे परिवार में ॿिन्ही जी भूमिका ॾाढी महत्वपूर्ण आहे ऐं ज़रूरी नाहे त अॼु महिलाऊं रुॻो रोटी ठाहिनि ऐं घर या कम कनि अॼु महिलाऊं ॿाहिरि निकिरी करे ऐं कंधे सां कंधो मिलाए करे हर कम पयूं थियूं कनि त असांजे हिन भूमिका जेकी आहे विकसित थींदी वई आहे धीरे धीरे समय सां गॾु गॾु महिलाउनि जो कुझु टीह चालीह साल पहिरियों इएं थींदो हो कि महिलाऊं रुॻो घर जो कमु कंदियूं हुयूं पर हाणे वर्तमान में अहिड़ी का बि ॻाल्हि कोन्हे हर फील्ड में जेका हर क्षेत्र में महिला ॾाढो अग्रसर थी वयूं आहिनि चाहे उहो कंप्यूटर जे क्षेत्र में हुजे तकनीक जे क्षेत्र में हुजे कला जे क्षेत्र में हुजे चाहे इन जे अलावा आई टी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हुजे हर क्षेत्र में महिला अग्रसर थी रहियूं आहिनि किथे बि ईअं न लॻंदो आहे कि हे कमु महिला न थी करे सघे पुरुष करे थो सघे या पुरुष न थो करे सघे महिला करे थी सघे त ॿई हिक ॿिए जा पूरक आहिनि हरि ओम